आङो न'नि सोरगिदिं गोबां बिबार आरो बिफां लाइफांफोर गायनो मोजां मोनो बिनि गेजेरावनो आङो बिबारफोरखौबो गायखायो बिनिफ्राय साबजाथावसिन आरो बिफां लाइफां आरो फिथाइ मोनजानाय फिथाइ जानो थाखाय गोबां बिफांफोर दङ बेफोरनि गेजेरावनो आङो खान्थाल बिफांफोरखौ बांसिन गायनो मोजां मोनो न'नि सोरगिदिं गोबां बिफां लाइफां दङ' बिनि गेजेरावनो आङो खान्थाल बिफांखौ साबसिन होननानै आङो मोजां मोनो आंनि गोसोआव खान्थाल फिफाङा बेस्ट आंनि थाखाय साबजाथाव साबसिन गोबां बिफांनि गेजेराव आङो खान्थाल बिफांखौ मानि थाखाय मोजां मोनो होनोब्ला खान्थाल फिफांनि सिङाव जों गोलोम बोथोराव दाथ' गरम बोथोर गरम बोथोराव जोङो खान्थाल बिफां सायायाव जिरायनानै थानो हायो खान्थाल बिफांनि सायायाव जिरायनो हायो आरो खान्थाला फिथाइ थायोब्ला जोङो फिथाइफोरखौबो जानो हायो बेफोरबायदिनो आरो जोङो फिथाइफोरबो मोनो फिथाइफोरनिफ्राय जोङो आरो खान्थाल बिफाङा गोजाम जायोबा बोरायलाङोबा जोङो बेखौ बन हिसाबै बाहायनो हायो जोङो न'नियाव नांगौ जिहेथु जोङो बिफांखौ जोङो बन हिसाबै बाहायनानै लानो हायो बेफोरबायदिनो बयनिबो साबसिन आं खान्थालखौनो साबसिन मोजां मोनो आङो न'नि सोरगिदिं खान्थाल फिफांबो गायखायो गुबुन गुबुन बिफांफोरबो गोबां दं बिनि गेजेराव बांसिन आं खान्थाल फिफांखौ साबजाथावसिन मोनो आंनि थाखाय आं बेखायनो खान्थाल फिफांखौबो गायो बेनो आंनि मोजांसिन फिफांनि फिथाइ